ऑटो करलियै ओ बढ़िआँ रहय बढ़िआँवला सभलोक कहैत रहै अच्छा छै ऑटोवला ओकरे करलियै गाँवके लिए अच्छा रहय मायके जाइत रहियै ओकरा लए कऽ गेलियै खाना पीना खेलकै पहुँचा देलकै तब ओहाँसँ फेर घूमि फिरि कऽ

अयलियै कहलकै नहि ओ ऑटोवला पैसा कमे लै छै तऽ ओकरे करबै कमे पैसो लेलकै ठीकसँ लए कऽ गेलै घुमाय फिराय कऽ नीकेसँ तखने एलियै घर ज्यादे पैसो उसो नहि माङ्ग करलकै अच्छे रहय बहुत अच्छा आदमी इंसान रहय ठण्ढा दिमागके रहय नहि लुच्चा लफन्दर रहय आ सभ ओकरे करै छै ठीक ठीकसँ जाइ छै रस्ता आरमे ठण्ढा दिमागसँ जाइ छै इधर उधर नहि करै छै

हम नहि गेलियै सगरे फिर सहेलीसभ घुमि फिरि कऽ बातचीत करि कऽ अच्छा बेजाय मिलि जुलि कऽ

हरेक जगहमे घुमि फिरि कऽ तब फेरो आपस घुमि लेलियै ऑटो ऑटोवला अच्छा रहै इंसान रहै खानो पीनो खेलकै

दोसरा लोक होइ छै लुच्चा रहै छै ई ओ दारू पीयै छै सही सहीसँ गेलै जहाँ जे लए कऽ जाइ छै ओकरे लए कऽ जाइ छै बढ़िएँ लोककेँ ने पकड़तै सही सहीसँ जाइ छै आबै छै

तहाँ लए कऽ गेलियै ओकरा खाना भोजन अच्छा देलकै खेलकै नाम लै छै ओहो ओकरो नाम आदमीसभ लै छै सभ जहिया जाइ छियै फेर ओकरे लए कऽ सभ आदमी जाइ छियै ऑटो करै छियै रिजब बस जाइ छियै बात नहि कहियो काटै छै चलि जाइ छै पैसा भी कहाँ लगै छै ज्यादा नहि लै छै पैसा उसा ठीकसँ लए कऽ जाइ छै धीरेसँ जाइ छै